दो तीन दिन पहले मैं बाजार से एक बालों में लगाने का तेल लेकर आई जिस दुकानदार से मैं ये तेल लेकर आई थी वह दुकानदार हमारे काफ़ी पहचान का था हम उससे सामान खरीदते थे और इस बार उसने जो हमे ये बालों में लगाने का तेल दिया वह तेल मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं आया उसने उस तेल की इतनी तारीफ करी थी कि अभी सभी लोग इस तेल को लेकर जा रहे हैं इस तेल की काफ़ी तारीफ सुनी है आप भी यह तेल उपयोग कीजिए काफ़ी अच्छा है और जब मैं यह तेल घर लेकर आई और जब मैंने उसका उपयोग किया तो वह तेल इतना खराब निकला उसने मेरे सारे बालों को ख़राब कर दिया और बा उस तेल को लगाने के बाद मेरे बाल भी झड़ने शुरू हो गये और घर में हम जिन भी लोगों ने इस तेल का उपयोग किया है सबकी यही शिकायत थी कि ये तेल काफ़ी खराब था और ना उसे लगाने से सभी लोगों के बाल धीरे धीरे झड़ने शुरू हो गये थे मुझे यह जो तेल था बालों में लगाने वाला बिल मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं आया